जेह्ड़ा म्युजिक ऐ जां जेह्ड़ा डांस ऐ एह् साढ़ी विरासत दा इक्क हिस्सा ऐ बट पैह्लें जेह्ड़े लोक न एह् जनानियें गी जेह्ड़ा नच्चना अच्छा निं समझदे हे ते जनानियें दा बी मन करदा ऐ ओह् मनुक्ख गै न उं'दा बी मन करदा कि ओह् गान जां नच्चन पैह्लें तुस दिखदे हे ब्याहें च ओह् जेल्लै बरात चली जंदी ही ते जेह्ड़े घर प्रोग्राम होंदा हा ओह्दे च नच्चदियां हियां पर हून टाईम बदली गोदा ऐ लोक अपने बच्चें गी अपनी लड़कियें गी लड़कें गी सारें गी जेह्ड़ा ऐ कि चाहंदे न कि अगर ओह् डांस सिक्खना चाहंदे न जां नच्चना सिक्खना चाहंदे न ते ओह् बक्खरे बक्खरे क्लॉसे च जेह्ड़ा पांदे न ताकी ओह् सिक्खी सकन कन्नै नॉर्मल निं शैल सिक्खन कि कोई आर्ट फॉर्म सिक्खी लैन कोई प्रॉपर करियै ते कल्ल गी पता इ'यै जेह्ड़ी फॉर्म ऐ उं'दी जीविका दा साधन बनै एह् इक्क अच्छी गल्ल ऐ की जेह्ड़ा सोसायटी च अच्छा बदलाव आवा दा ते इस गल्ल पर खास करियै लड़कियें गी प्रतोसाहित करना चाहिदा उनें गी कदें एह् निं आखना चाहिदा कि डांस करना बुरी गल्ल ऐ जां डांस तुसेंगी नेईं सिक्खना चाहिदा ते डांस इक्क ऐसी कला ऐ जेह्दे कन्नै इन्सान जेह्ड़ा एह् इन्सान दी ना सिर्फ दिली खुशी दिंदा बट एह् ओह्दी सेह्त आस्तै बी अच्छा ऐ दिक्खो जी अगर तुस डांस करदे ओह् ते तुसेंईं डेली दी एक्सरसाईज़ होई गेई इं'या ते एक्सरसाईज़ करने दा मन निं करदा ते कुन उट्ठे कुन स्पेशल एक्सरसाईज़ करै बोरिंग लगदा कम्म च रुचि ऐ जां तुस बच्चें गी डांस च पाई ओड़दे लड़कियें गी डांस च पाई ओड़दे ते उं'दा मन खुश होई जाना उ'नें खुशी खुशी जाना अपनी डांस ते एह्दे कन्नै उंदी शारीरिक विकास होना जेह्ड़ा बड़ा अच्छा ऐ में ते चाह्न्नी आं कि हर जगह हर स्कूल हर कॉलेज़ हर युनिवर्सिटी च डांस दियां क्लासां होना चाही दियां हर लड़के ते लड़की गी मौका मिलना चाहिदा ऐ की ओह् जान ते ओह् आह्ली क्लासां अटैंड करन ते अपना एह् ऐ की उं'दा शरीरिक विकास बी उं'दा शैल होना ते उं'दी सेह्त बी हमेशा आस्तै ठीक रौह्नी ते उ'नेंगी कोई प्रॉब्लम निं होनी एह्दे कन्नै कन्नै ओह् 'मन बी खुश रौह्ना ते एह्दे कन्नै अगर ओह् प्रॉपर सिक्खी लैंदे न कोई शैल डांस फार्म सिक्खी लैंदे न अपने कल्चर गी बढ़ावा देई सकने न ते एह्दे कन्नै गै कोई क्लॉस गै खोह्ल्ली सकदे न अपने औने आह्ले टाईम च ते होई सकदा कोई अपना गै बिजनेस एस्टबलीश होई जा उं'दा ते जेह्दे च बाकी बच्चें गी बी सक्खान ते औने आह्ले टैम च लड़के ते लड़कियें गी लड़कियां ते खास तौर पर क्योंकि सारें गी पता ऐ की सारियां पबंदिय़ां लड़कियें पर गै होंदियां न ते ओह् बंदिशां उंदे पर नेईं रौह्ङन ते ओह्बी जेह्ड़ा अपने मन दा जेह्ड़ा कड्ढी सकदियां ते अपने कल्चर च पार्टीस्पेट करी सकदियां ते आने आह्ले गी नमीं नमीं चीज़ां सखाई सकदियां न